جی میں نے ریسنٹلی ایک ہیڈ فون پرچیز کیا تھا اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے مجھے لگا میں ایک گیمر ہوں مجھے گیمنگ کرنے کا شوق ہے اور یہ ہیڈ فون جو میں نے پرچیز کیا ہے ریسنٹلی اس کا ریٹ ابھی میں نے بتائی جیسے کہ بہت زیادہ ہائی ہے اور کیا کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہی بے کار اس کی تو ایک اس کا مائک ورک نہیں کرتا ہے پروپرلی اور اس کے ساؤنڈ افکٹ میں بھی بہت زیادہ دقتیں آتی ہیں اس میں جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میرے جو دوسرے پاٹنرس ہوتے ہیں جو میرے ٹیم میٹس ہوتے ہیں ان تک میری آواز نہیں جاتی کیوںکہ اس کا مائک مائک ڈیفالٹ ہے اور اس کی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے آواز آنی بھی بند ہو جاتی ہے کبھی اس کے پورٹیبل پن میں دقت آنے لگتی ہے کبھی اس کے ویلوم بٹن میں قد دقت آنے لگتی ہے کبھی اس کا فارورڈ بٹن میں دقت آنے لگتی ہے کبھی اس کے بیکورڈ بٹن میں دقت آنے لگتی ہے تو میں سبھی سے ریکمینڈڈ کروں گا کہ اس ہیڈ فون کو آپ لوگ پرچیز نہ کریں یہ ہیڈ فون بہت ہی زیادہ بے کار ہے اس ہیڈ فون اس ہیڈ فون کی میں نے مینیجر سے بات کی تھی میں نے انہیں کمپلین کروایا تھا یہ ہیڈ فون انہوں نے کہا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں اسے اپنے پاس واپس لے لیں گے پر میں آپ سبھی کو یہی کہوں گا کہ آپ ایسے ہیڈ فونس کو پرچیز نہ کریں بہت زیادہ بے کار ہیڈ فون ہے اور اس کی آپ کیا بولیں گے اس کی اتنی بیڈ کوالٹی ہے اس کے تاروں میں بھی دم نہیں ہے اگر میں ہلکہ سا تھوڑا اِدھر اُدھر کردوں تو یہ ٹوٹ سکتا ہے